गेम खेढने दे सानू ते फायदे बड़े ओह् होंदे न साढ़े जेह्ड़े शरीर दी तंदरुस्ती पैह्ले ते असें गल्ल मन्नदे गी नी गेम केह् ऐ इ'यां गै एह् केह् खेढनी ऐ लेकिन जिसलै अस गेम खेढने आं ते फिर सानू एहदे बेनिफिट मिलदा दो चार दिन ते बड़ी थकवट बी होंदी ऐ बड़ा शरीर टुट्टदा बी ऐ ते जियां जियां पंज छे दिन बीतदे हफ्ता बीतदा ऐ ते ओहदे बाद सानू जेह्ड़ी इ' लगदा कि बड़ा बड़ा अच्छा लगदा फिर अस सारे कम्म छोड़ी बी सोचने आं कि एह् करना गै करना खाना बी नेईं खाह्गे पैह्ले गेम करगे फिर ओह् गेम अस जिसलै करदे आं ओहदे कन्नै सानू किश अच्छे लोग बी मिलदे न गाइड बी करदे न फिर साढ़ी बाकफी बी बनदी दोस्त बी बनदी इस बास्तै सानू गेम जेह्ड़ी ऐ ते ओह् असें गेम जेह्ड़ी ऐ असें खेढने जरूरी ऐ एह् जरूरी नी ऐ कि तुसेंगी जेह्ड़ी तुं'दी मनपसंद गेम ऐ ओह् खेलो एह् जरूरी नी अगर तुसेंगी बैड मिनटन अच्छा लगदा ते ओह् खेलो जे तुसेंगी बैट बाल अच्छा लगदा ते ओह् खेढो एह् कोई जरूरी नी तुस फुट बाल खेढो कोई बी गेम छोटी कोला छोटी बी जेह्ड़ी गेम ऐ ओह् बी साढ़े जीवन बास्तै बड़ी अच्छी ऐ एह्दे कन्नै केह् होंदा हून तुस बी पी कोला बी बची जाह्गे शुगर कोला बी बची जाह्गे होर केईं बिमारियां कोला तुस तंद होर मोटापा जेह्ड़ा इंसान गी चढ़दा ओह् बी घटी जंदा ते इस बास्तै जेह्ड़ी गेम ऐ गेम दे सानू बड़े फायदे न एह् गेम असां नू जरूर खेढनी चाहिदी ऐ होर असें इक एह् बी करना चाहिदा जिस जियां अस कोई दस पंदरा दिन म्हीना अस गेम गी लान्ने आं सानू अच्छा लगदा फिर असें एह् करना चाहिदा कि असें बी इक छोटा जेहा कोई ग्रुप बनाना चाहिदा बच्चें दे ग्रुप बनाई लैऔ स्याने दा बनाई लेऔ जेह्ड़े बजुर्ग उ'नेंगी गी बलाओ चेयर उप्पर बठाओ कोई ऐसी गेम दस्सो कि इ'यां बाल बाल गै सुट्टन ओह् मतलब अपनी ओह बी ऐक्टीविटी करन कुछ ते कुछ एह् सानू बड़ा जरूरी ऐ जियां अस बच्चें गी अस जिसलै सखागे थोह्ड़ा बहुता जियां सानू गेम टुटी फड्डी दी बी आह्ग पर करा दे ते होगे ना उ'नेंगी प्रेरणा मिलग होई सकदा ओहदे बिच्च कोई बच्चे इन्ने नेशनल खिलाडी बनी जान होर अच्छी जगह ओह् चली जान कल गी ओह् आखन कि ओह् अकंल आंदे ही भैया आंदे ही ते उं'दे कोल असें शुरुआत कीती जंदू उ'नेंगी कोई इंटरव्यू लैग ते कोई पुच्छग ते इस बास्तै गेम जेह्ड़ी ऐ आई जाइयै उ'ऐ गल्ल पर आंदी ऐ कि गेम जेह्ड़ी साढ़ी ऐ ओह् सानू खेलनी बहुत जरूरी ऐ एह् नी के तुसें बड़े फाइटर बनना एह् बनना ओह् गल्ल नेईं ऐ जियां इक क्लास बनाई लेई कुछ छोटे बच्चे दी बनाई लेई छोटे दसमीं अठमीं दे बच्चें गी उ'नेंगी दस्सेआ होई सकदा ओहदे बिच्च बी किन्ना अच्छा बच्चा कोई निकली जाए ते नेशनल खलाड़ी बनी जाए ते कल गी ओह् जिसलै स्पीच करग उ'नें ते पैह्ले उसी जंदू पुच्छङन कि कि'यां प्रेऱणा मिली ते उ'नें ते इयै आक्खना कि अकंल जां भैया कोई बी मिले ही उ'नें सानू दस्सी ही इयां गेम ते फिर सानू इंटरेस्ट बनी गेआ ओह्दे कन्नै अस खलाडी बनी गे फिर अग्गें उ'नें किन्नी दुनिया गी किन्ने लोक मतलब इक साढ़ी शुरुआत करने कन्नै होई सकदा ओहदे बिच्चा किन्ने दस पंदरा जां बीह् अग्गें उद्धरुं कोई सर्कल ऐसा बनी जाए कि ओह् अपना शुरुआत करी लैन ओह् बी करी लैन ते ओह् सानू ते इक ते उं'दी रोजी रोटी लग्गी गी उ'नेंगी नौकरी मिलग किन्ना दिक्खो इक गेम खेढने दे किन्ने फायदे न पैह्ली गल्ल असें इक लाइटली लेई लैन्ने आं कि गेम गेम केह् हून गेम खेढनी हून एह् करनी हून उमर ऐ साढ़ी गेम खेढनी दी गेम खेढने दी कोई उमर नी होंदी ऐ एह् निं सोचना कि कोई उमर ऐ गेम खेढने दी कोई उमर नेईं होंदी कोई बी अस अपनी गेम कोई बी उमर च अस खेढी सकने आं अगर कोई बजुर्ग गेआ ओह्दे गोड्डे दुखै दे न कुर्सी उप्पर बैठियै बी अगर कोई इ'यां बाल सुट्टग होई सकदा ओह्दे घुटने बी थोह्ड़े बहुत इ'यां थोह्ड़े इ'यां कोई चीज पेदी पेदी सेट होई जंदी ऐ ते स्हाब लगाओ तुस कि अगर अस गेम खेढन जाह्गे ते किन्ने लोके गी फायदा देआ दा ऐ अग्गें ओह् किन्ने लोकें गी फायदा देआ दे न ते इस बास्तै होई सकदा कोई ना कोई बंदा कोई लेडिस कोई जिस कोल कोई कम्म नी होई सकदा गेम दी बजह कन्नै ओहदी लाइफ बनी जाई अग्गें ते इस बास्तै सानू ना असें सारें गी प्ररेणा देनी चाहिदी ऐ कि गेम जरूर खेलो गेम दे बगैर एह् नी ऐ कि तुस सोचो कि बड़ी असें दौड़ गै लगानी असें बैट बाल नी आंदा बैट बाल नी आंदा ते बैड मिनटन खेढो बैड मिनटन नी आंदा ते कोई फुट बाल खेढो जे कुछ ते कुछ करो अगर तुस सिंपली चला दे होगे आ न बाल गी बी इ'यां पैर मारगे न ओह् बी साढ़ी गेम बनी जंदी ऐ ते ओह् साढ़ी कोई साढ़ी ऐज दिक्खयै कोई दूआ बंदा दिक्खग ओह् आक्खग एह् ते अकंल ऐड्डे बड्डे गेम खेढदे ना में कि नी खेढी सकदा ओह् शुरुआत करग फिर इयां गै साढ़ी शुरुआत करदे करदे पता नी किन्नी दुनियां साढ़े कन्नै प्ररेणा इक बंदे ने शुरुआत कीती ते ज्हारां बंदे जुड़ी गे ते ज्हारां बिच्चा अगर दस बी खलोई गै इंटरनेशनल चली गे ते साढ़ा किन्ना फायदा होना मतलब साढ़ी किन्नी इज्जत बननी ऐ ओह् सानू दूआ देग ओह् अकंल ही उ'न्नै सानू प्रेरित कीता कि अस ते घरूं उठदे निहीं हून अस गेम खेढन लगे आं ते हून साढ़ा बड़ा किश चला दा ठीक ऐ सानू गैस नी बना दी टिक्कियां नेईं खाने पवा दियां दवाइयां नेईं खाने पवा दियां ते दवाइयां नेईं